कढ़ी चांवर दालि पकवान भिंडी पटाटा मुॻल चांवरु बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगेर जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सेल मानी तरियल भाॼी भिंडी दास पटाटा दास और टिक्कर तांहिंरी